ہمارے پسندیدہ پودے سب سے زیادہ آم اور امرود ہیں اور پھول میں گلاب کا پھول ہے پسندیدہ آم کا درخت اس وجہ سے ہے کہ تمام پھلوں کا سردار ہے اور ایک اچھا اور عمدہ پھل ہے جہاں تک امرود کا تعلق ہے تو بھی ایک پیٹ کے لیے بہتر مفید دوا بھی ہے جس سے پیٹ صاف بھی رہتا ہے اور پیٹ میں گیس اور تمام طریقے کی اس سے پچتا بھی ہے گلاب کا پھول اس لیے ہمارے لیے پسند ہے کہ وہ ایک عمدہ پھول ہے اور اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور ایک بہترین مثال دی جا سکتی ہے انسان کی کہ کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے اس مثال کے اعتبار سے وہ درخت بھی کافی عمدہ ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام کانٹوں کے درمیان ایک عمدہ قسم پھول دیا اور کتنا شاندار اسی طریقے سے انسان بھی تمام خواہشات سے گھرا ہوا ہے اور اس گھرنے کے ساتھ اگر اپنے آپ کو بچا کے لے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے بہت بڑی جنت عطا کرتا ہے